हलो जी सर जी दया बोल रही हूँ मैं जी क्या नाम है आपके बच्चे का पूरा नाम बताइए अच्छा सलीम हाँ हाँ है ना बताइए आप क्या काम था

भैया अभी आपके बच्चे का जो स्लेबस है ना वो इतना पीछे चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ हम लोग तो इस्कूल में ध्यान दे ही रे हैं साथ साथ मैं ये चाहती हूँ की आप लोग भी घर पे उसपे ध्यान दें मुझे नही लग रहा है की आप उस पर ध्यान दें रहें हैं और आप छुट्टी मांग रहें हैं आप लोग ख़ुद सोचिए ना आपके बच्चे का स्लेबस इतना पीछे है उसके बाद भी आप इस प्रकार की छुट्टियाँ मांग रहे हैं तो आप पूरी फ़ैमली जा रहें हैं क्या अच्छा तो आप लोग तो आप मुझे एक काम कीजिए मुझ एक बार आप काँसेप्ट बताइए कि कहाँ जाना है क्या जाना है अगर ऐसा हो सके के आप उसकी मदर को यहाँ छोड़ जाएँ तो वो अच्छे से स्लेबस को निपटा पाएगा क्यूँकि क्या है कि स्लेबस बहुत पीछे रह गया है तो अपन ये चाह रहे थे कि बच्चा कहीं पेपर में उसके मार्क्स अगर कम आएँगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी अच्छा तो आप एक काम कीजिए एक ऐप्लीकेशन स्कूल के नाम से प्रिंसिपल के नाम से एक ऐप्लीकेशन ले आइए तो मैं उसको देख लेती हूँ लेकिन आप चार दिन बहुत बोल रहें हैं चार दिन में बच्चे का स्लेबस इतना पीछे चला जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में अगर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड में कोई प्रॉबलम आती है तो आपको उसमें समझना पड़ेगा फिर आप इस्कूल पे किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए कि आप मंडे को मेरे पास आ जाइए और ऐप्लीकेशन ले आइए तो मैं उसको कर देती हूँ सिग्नेचर तो आप ले जाइएगा बाक़ी का कोई अगर प्रॉब्लम तो आप मुझे बता दीजिएगा है ना बाक़ी इस्कूल पे आप कोई ब्लेम नहीं करेंगे क्यूँकि बच्चा आपका है छुट्टी आप माँग रहें हैं है ना ओके भैया थैंक यू